हॅं इहाँ पबनी बहुत बढ़िआँ होइ छैगन छठि पर्बके दिन छठि पर्बमे मानल जाइ छै जे सहल जाइ छै उपास करै छै कहै छै पबनी व्रत हइ व्रती होइ छै किजे सभचीज अपना उपास जे छै करै छियै घरमे तऽ से छठि माइके दू दिना उपास करै पड़ै छै ओ एक दिन तेकर बाद खरना होइ छै तेकर

होइ छै हन तेकर हॅं बनै खाना पीना हुनका होइ छनि सभचीजसँ ओकर खाना पीना जे होइ छै से नहाइ खाइके अलग भोजन होइ छै खरनाके अलग भोजन होइ छै फेर अरगौती होइ छै तऽ ओहि दिना हाथ उठै छै सभकिछु भोजन ओ सभमे फल फली से होइ छै ने नया कपड़ा नया बस्तर सभचीज अपना देहके लगैथिन हॅं सभ आखर आखर लगै छै जते चीज छै सभ आखरे लगै छै अभिए चौड़चना पर्ब होइ छै ओहोमे हबै अथी होइ छै एक दिन सहै छै सहैके बादमे उठै छै अँगनाहोमे हाथ अँगना घरमे उहाँ अङ्गनामे पूजा पाठ करै छै खाइ छै अङ्गनामे पबनीमे छठिमे ओहिसे हुनकोमे होइ छै गहूॅंम अहुम कुटल जाइ छै ओकरोमे नया बस्तर चूड़ी लहठी जे पनहै छियै अपना जे होइ छै से सभ कर करऽ सभचीज आखरे लगै छै आर मालो लगै छैगन ओकरा मे ओ नहि अथी होइ छै दही जे पौरे छै माइटिक बर्तनमे ओहो सभ लगै हॅं ओहो सभ लगै छै तकर बाद ओकर हाथ उठै छै साँझके समयमे साँझके हाथ उठै छै तऽ ओ ओ सभ लगै छै तऽ फेरो भोग भगबानके तऽ लगै छै साँझेके ने जा नहि चाँद उगतै ता भोग नहि लगै छै परगोती छै तऽ आर करबो होइ छैगन अखनी अलसरे बियाही हिनकोमे सभकिछु लगै छै जाहिमे लगै छैगन गहूॅंम कुटाइ छै जे होइ छै सभकिछु होइ छै ओहै सभ लागै छै आ ओकरा हाथ उठबै छै जेना फल फरीच चढ़ै छै ओहो सभ अब एहूमे चढ़बै छै हूँ हूँ हाँ बहुत बढ़िआँ चीज छिकै ई करैकऽ लिए बहुत सभचीज मिलै हइ